کاندھلہ میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا اس پہ جھگڑا چل رہا چل پڑا مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا انگریز کی عدالت میں پہنچا جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمانوں نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے ملا تو میں مسجد بناؤں گا ہندوؤں نے جب یہ سنا تو انہوں نے بھی ضد میں آ کے کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو میں ہم اس میں مندر بنائیں گے اب بات تو دو انسانوں کی انفرادی تھی لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا حتّیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے ادھر ہندو اکٹھا ہو گئے اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی خون خرابہ ہو سکتا تھا تو لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا انگریز جج تھا وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح و صفائی کا پہلو نکال نکالے ایسا نہ ہو کہ یہ آگ اگر جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل حل نکال لیں تو ہندوؤں نے تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان عالم کا نام ان تنہائی میں بتائیں گے آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجیے اور ان سے پوچھ لیجیے اگر وہ کہیں کہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجیے اور اگر وہ کہیں کی مسلمانوں کی زمین نہیں ہے ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دیجیے جب جج نے دونوں فریقین سے پوچھا تو دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے مسلمانوں کے دل میں یہ تھی کہ مسلمان ہوگا جو بھی ہوا تو مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ یا چند دنوں کی تاریخ دے دی گئی کہ بھائی اس دن آنا اور اس میں بڑھ لے کو بلوا لوں گا اور بڈھے کو بلوا لوں گا جب وہ مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ سب کود رہے تھے نعرے لگا رہے تھے ہندوؤں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ تم نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کا حکم بنا لیا ہے حاکم بنا لیا ہے وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہوگا اب ہندوؤں کا دل مرجھا گیا مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے لیکن انتظار میں تھی اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الہی شخص بخش کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کا نام بتا دیا جو کہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کو سچی سچی زندگی عطا فرمائی تھی چنانچہ جب ہندوؤں نے ان کا نام لیا تو انگریز نے اگلی پیشی کی موقع پر ان کو بھی بلا لیا مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے تو تو سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد ضرورت ضروریات پر کہ ضرور بات کریں گے چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے اور ان کو چوں کہ حقیقتِ حال کا پتہ تھا انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندوؤں کا ہے اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندوؤں کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر بنا سکتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو وہ چاہے گھر بنائیں یا مندر بنائیں یہ ان کے اختیار ہے چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گیا مگر اسلام جیت گیا جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا ہماری بات بھی سن لیجیے ہم اسی پل اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان آج سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے تو عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولو مسجد بنے گی مگر حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا سچے پروردگار نے اس اس جگہ مسجد بنوا کر دکھلا دی تو کئی مرتبہ اور تو کو نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان رہتا ہے جھوٹ بولنا آسان راستہ نہیں ہے یہ کانٹوں بھرا راستہ ہوا کرتا ہے جھوٹے سے چھوٹے سے اللہ تعالی نفرت بھی کرتا ہے انسان نفرت کرتے ہیں انسان اعتماد کھو بیٹھتا ہے اور ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں لہٰذا چھوٹی زندگی گزارنے کے بجائے سچی زندگی کو آپ اختیار کیجیے اس پر پروردگار آپ کی مدد فرمائیں گے